जेन्नाच्यान कोरोना आयला इन ट्वेंटी ट्वेंटी तेन्नाच्यान टॅक्नोलॉजी आनी इंटरनेटान एक यू टन घेतला कोंकणी ही भाशा न्हयच जाल्या बाकीचे भाशान सुद्दां खूब सारे बदल आयलात कोंकणीन अशें पळोवपाक गेल्यार आतां पयलीं कोंकणी फक्त स्कुलान बुकान मेळटाली आतां ती इंटरनेटान मेळटा खंय मेयटा जाल्यार गुगलान मेळटा पयलीं फक्त बुक्स हार्ड कॉपीज मेळटाले आतां सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल ई बुक्स म्हणून येता जे प्ले स्टोरान बी अवेलेबल आसा डिजीटल लायब्ररीज म्हण आसा थंय सुद्दां कोंकणीचे बुक्स अवेलेबल आसा कोंकणीचे डिक्शनरी सुद्दां आतां अवेलेबल जाल्या आतां पयलीं कोंकणी फक्त स्कुलान शिकयताले कॉलेजान बीन आतां म्हणजे प्रॅक्टीकल क्लासरूम ट्रेनींग अशें आतां डिजिटली वीथ द हेल्प ऑफ सोशल मिडिया अशें म्हणपाक जाता तशें टिचर्स शिकयता भुरग्यांक कशें जाल्यार गुगल मीट झूम मायक्रोसॉफ्ट टिम्स हे डिफरंट डिफरंट सॉफ्टवेर्स यूज करून कोंकणी कोंकणी शिकयता मागीर कोंकणीच्यान मिटिंग्सूय जाता गोंयान कशें आनी कशें जाल्यार कोंकणीचे जे पॉलिटिशन्स बीन आसा ते कोंकणी प्रोमोट करतात वाया दीज सोशल मिडिया एप्स बीन इंस्टाग्राम फेसबूक अशें मागीर कोंकणीन आमकां हें सोशल मिडियाचेर टायप सुद्दां करपाक मेळटा ती डिजीटल लेंग्वेज सो अश्या तरेन कोंकणी जशे जशे टॅक्नोलॉजी वाडत चलल्या तशें जशें इंटरनेटची स्पीड सुद्दां वापरनातल्या तशें तशें कोंकणी चेंज जायत आयल्या